आंथ' गोबां मानसिजो जमा जमा थानानै जानानै मोजां मोनो बुहुद मोजां नाङो इदिनो लोगोजो थानोबो मोजां मोनो जमा जमा गोबां मानसिफोरजोंनो थाफानानै मोजां मोनो रायज्लायनो जानो लोंनो बेदर फिसा मोनजायाब्लाबो मोनलोङाब्लाबो जमा थानानै जि जायो बेखौनो मोजां मोनो मुथते गोसोआनो ओरैबायदि खुसि जायो जमा जनानै जमा थानानै लोगोजो थाफानो मोनब्ला मिनिनो मोनब्ला बेसेबा मोजां मोनो दुखु दाहा बावगारलांजोबो जोंफोरो मागो बैसागो जानुवारि इफोरावनो जमा जमा जायो लोङो रंजायो गासैखोबो न' खाथिनिफोरजो बिजावजालिफोरजो गथ' गथाय गासैखोबो लेंनानै जमायै जायो जोङो मागो बैसागो जानुवारि बेफोरावनो मोजां नाङो आरो बेलेग बाखिफोराव गावबा गाव खामानि बेस्थ' बिदिनो जमाबो लोगो मोना जमाबो जालाया लोंलाया माने मागो बैसागो जानुवारि बेखिनियावनो आरो जोंनि जानाय लोंनाय जमा थानाय बेफोरो आंथ' गोबां फोरबो फालिनो मोनबाय गोबां फोरबो माबानो मोनबाय फुजा गावन रायजोनि मन्दिर मनना फुजाथिलि गोबां फालिबाय मोजां नाङो गोसोखो स्रां मोनो बिदि फोरबोफोराव जमा जमा लोगो मोनब्ला लोगो जानो मोनब्ला गोसोफोरखोनो स्रां मोनो आरो जोंफोरो बिदिनो मागो बैसागो फोरावनो जमा थायो जमा जायो बेनो आरो